अ हेलौ

औ गारि अ गारिखौ नोङो माथो हेलमेट गैया मा गैया सालायखो नोंलाय

हाब कन्सिडारथ' होजानाय नङा मानो होनबा ओ हेलमेटा सेफटि दा नोंनि थाखायनो नोंनि थाखायसो सेफटि जायो बियो हेलमेटा दा बिनि थाखाय हेलमेट हमथारनांगौ जायो नोङो इमारजिनसिबाबोथ' नोङो बेखौ बावनो नाङा मानोना नोङो बेसोरो गावबा गावनि सेफटि लाइफनि थाखायसो नोंथ' दा इमारजिनसिआव ओंखारलांबाय थाब थाब सालायबाय नोङो लामायाव माबा मोनसे जायोबा रिस्क जायोना दा अ दा बिदिनि था बिदि बिदिनि थाखायनो बिदिनि थाखायनोथ' मानि ओ हेलमेटखौ लाथारनांगौ जायोना दा बेफोरबायदि जागासिनो दङ नालाय जोङो दा लामा सामा जेरावबो सेकिं खालायगासिनो दं गथ'फ्रा जानला मानला हेलमटा लाया मा लाया सालायो आरो बैसो जाया मा जाया गारि सालायो लाइनसेन्स गैया मा गैया दा बेबायदिथ' जानो नाङा आरो माने रुलनि बारगा जायो आयेननि बारगा बेबायदि बाहायनाया ओमफ्राय दा नोंनाव लाइसेन्स दं ना गैया अ अ औ दाथ' नोङो बेखौथ' उफाय गैया माबा मोनसेथ' खालायनांगोन नोङो फाइन जोंनाव हेलमेट गानैनि फाइन जुरिमाना दङ दा नोङो बे जुरिमानाखौ होनानै थांनो हागोन आरो सालान दाननानै

औ सालान सालानखौ दाननांगोन जिखुनु जाया बे आं दानगोन दे ओमफ्राय सालान दानखांनानै बे रिसिपखौ लानानै थांबानो जाबाय दे ओम दे